जे कोनो काज करी हम करै छी तऽ भगवानके सुमिरन कऽ कऽ हुनकर याद कऽ कऽ जे छै से तकर बादे हम ओ काजके आरम्भ केलहुँ आओर शामके वक्त जेना नस्ता पानीके टाइम भेल तऽ एकटा कारबार सेहो करै छी तऽ पहिले जे छै से दोकानके बढ़िआँसँ साफ सुथरा केलहुँ ओकर बाद धूप आरती से हुनकर देखेलहुँ एकर बादे हम भगवानके अथी कएलाके बादे किछु हम कारबारमे अपन योगदान बढ़ेलहुँ बेचलहुँ या जे किछु बिना हुनकर सुमिरन केलाके दुआरेसँ हम भगवानके प्रति बहुत हमरा श्रद्धा अछि आओर ओ काज जे छै से हम बुझै छिए जे जे हुनकर सुमिरन कऽ कऽ ओ काज बढ़िआँ हेबे करतै कहीँ घरसँ निकललहुँ तऽ बाबा डिहबारके हमरा अस्थान छथि अपना गाममे ओ जाकऽ हुनका प्रणाम सुमिरन केलहुँ ओकर बादे हम जाकऽ कतहु बाहर गेलहुँ अन्यथा बिना हुनका अथीसँ हम बाहरो तक नहि जा रहलहुँ हँ भगवानके एतेक हमरा स्नेह अइ जबतक ओम्हर नहि हम कतहु जाइ तऽ भगवानके सुमिरन कैएकऽ जाएब एहि दुआरेसँ कि हमरा पूर्ण विश्वास अछि जे नहि सबटा करै छथिन वएह एहि दुआरेसँ एगो कीर्तनोमे हम गाबै छलहुँ मारने वाला है भगवान बचाने वाला है भगवान हँ बाल ना बाका होता उसका जग मे कृपा निधान यानी हुनकासँ बढ़िकऽ जगमे केओ नहि किछु कऽ सकैए ओ चाहथि तऽ पलमे किछु कऽ सकै छथि पलमे किछु कऽ सकै छथि सब हुनके हाथमे छनि एहि दुआरेसँ हमरा हुनका प्रति बहुत श्रद्धा अछि आओर जे कोनो काज केलहुँ तऽ हुनका से धूप आरती आओर प्रणाम पाती केलाक बादे हम से कोनो काज केलहुँ